ए गुड आफथारनुन मामोन बुंनो हागोन नामा अके अ प्रब्लेम जागासिनो दं आरोना अके औ एगजेक्टलि

एसे एलाब'रेट खालामनानै बुंनो हागोन नामा जेनेबा एगजेक्टलि मा प्रब्लेम जादों

अके

नों जास्ट मा होनगोन बिदि बे माने नोङो मोजाङै बेजों कमिउनिकेट खालाम जे नोङो बे बिदि बिदि खामानियाव बिजि थायो टाइम होनो हाया होननानै मेबि शि बियो सानदों जे नोङो बिनो टाइम होआ लासिनो बेलेगनो टाइम होगासिनो सानगासिनो जानो हागौ स' ओंखायनो नोङो बिनो मोजाङै अपेन कमिउनिकेस'न नोङो ट्रान्सपेरेन्ट जा आरोना नोङो जि खालामदों नोङो माबाफोर नोंहाबो खामानि थायोना एनिटाइमथ' नोङो बिनो टुवेन्टिफ'र हावार्स टाइम होनो हाया बिनो खिन्था आरो नोंबो जेनेबा रिलेस'नसिपआवथ' सासेयाल' माबानो हायाना सानैबो रिसपेक्ट खालामनांगौ सानैनिबो डिसिजोनखौ नोंसोरनि डिपान्सेसफोरखौ आरो जुदि बेफोरखौ बुंनायावबो जुदि बियो बुजियाबा ना काउन्सिलिं लानो हागोन अभियेस्लि नों जिखुनु टाइम नोङो फैनो हागोन अके दे होनबा